डिजीटल कले विशीं सांगपाक गेल्यार खूब आसा डिजीटल कलेक आतां तुमकां खंयच हांगासर कितें पडटा आमकां मनशां मनीस जेन्ना स्वता आर्ट करता तेन्ना तो सगळें घेवन बसता सामान आपलें आनी तो सारके काडटा खोडटा कितें करतां चूक जाले जाल्यार ते काडटा डिजीटल आर्ट तुका थंयसर सगळें आयते दवरिल्लें आसता सो तूं बोट लायलें क्लिक केले जालें हातूंत तुकां कितें की करपाक मेळटा आनी मातशें चेंजीस करपाक मेळटा पूण हांगासर जेन्ना तूं आकृती काडटा तेन्ना ती आकृती तुका मनशाच्या हातानसून तयार केल्ली ती तुका थंय डिजीटलाचेर मेळचिना ती तुका स्वता पेन्सिल घेवन काडिल्ले काडिल्लीत आसतली ती सारकी डिजीटलाचेर जावचिना हे एक आसा आनी

आनी हांवें एक कडेन वर्कशॉप घेतिल्लो ताचेर तेन्ना चार पांच भुरगीं आयिल्ली आनी तांकां हांवें शिकय आर्ट शिकयल्ले तें मंडलां आर्ट हांवें तांकां शिकयल्ले तेन्ना तांच्यानी जे म्हाका भुंरग्यानी विचारल्ले सुदां आमी डिजीटल सुंदा अशें करूं येता बट हांवें सांगलां म्हजो एक्सपिर्यन्स सांगता की तांच्यानी हातीतलें जितलें बरें काडलेल तितलें ती डिजीटल बरें करची नासली ते आर्टिफिशल कशें दिसतां बट हातांतलें जेन्ना काडटा तेन्ना तें सारकें परफेक्ट तुका सारकें ऐट्रेक्टीव आसता जातूंत तुका तूं जाय तसो कलर तूं यूज जाय तशें कोंबिनिशन तूं कलराचें घालूंक शकता हें एक कला आसा